हमारे लिए कपड़ों का बहुत महत्व है और गर्मी में है सूती कपड़ों का प्रयोग करने से अच्छा रहता है गर्मी नहीं लगती और ठंडी में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ऊनी कपड़े ठंड सर्दी से बचाते हैं और जो है कि हमारे कपड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है